नहि एहन कोनो साँस्कृतिक परम्परा जे हमरे टा परिवारमे होइत रहए एहन तऽ हमरा स्मृतिमे नहि आबि रहल अछि हँ लेकिन एकटा सामान्य मैथिल ब्राह्मणक परिवारमे जे कोनो रिचुअल्स जे कोनो पाबनि तिहार विधि व्यवहार कर्मकाण्ड आदि होइत रहलै है ओ सभटा हमरो घरमे होइत रहल अछि होइया आओर अक्षर साधकक परिवार रहल अछि हमर सरस्वती पुत्र सभ छथि तऽ वएह साँस्कृतिक परम्परा बौद्धिक परम्परा हमरा सभके अछि जे अदो से होइत आबि रहल अछि तऽ कहल जा सकैया जे अक्षरक साधना छै वएह हमर सभहक साँस्कृतिक परम्परा अछि वएह हमर सभहक थाती अछि